हॅलो मॅडम आं तुमचे तुमचे वॉटर स्पोर्टाचे किदें आसता प्रायसीस बीन ओके किदें किदें आसा तुमच्या हितून पॅकेजिजान

ऑके के आनी तुमचे तें जेट्सी बीन तें आसा ओके ओके तेजे कितें प्रायस ऑके तीन हजार सवाय मॅडम ओके ओके आणी समज सगळे सगळे वांगडा करपाक जाय जाल्यार

ओके ओके आनी मिनीमम कितले पार्टिसिपंट्स आसपाक जाय थंय वचपाक

या ना मॅडम तुमी आतां धा हजार म्हटलें न्हू ओके ओके आनी किदें टायमींग बीन किदें आसा कितलो टायम करपाक मेळटा विसूच मिनटां पूण वीस मिनटां खूब जाली खूब कमी जाली न्हू एक अर्दवर तरी तें इतले इन्जॉय बीन करपाक जायना मात्शे ओके ओके आनी किदें डिस्कावंट बीन दिना तुमी इंडिव्यूजल हेचेर ओके ओके आनी आनी सेफ्टी सेफ्टी मेजर्स किदें आसा तुमी थंय काय हिस्ट्री बीन ना न्हू सेफ आसा न्हू ओके ओके पळयता मॅडम हांव आमच्या ग्रुपाक विचारतां आमची आसा टीम रेडी पया आमी नॅक्स्ट वीक बीन मोस्टली प्लॅन करता सो हांव पयता ग्रुपान डिस्कस करून तुमचे म्हाका बरें दिसले मातशे पॅकेजीस हय

ओके ओके ओके बरें तुमकां कॉल करतां येस थँक्यू